जय झूले अछा ठीकु आहे अछा ठीकु आहे मां घुमाए छॾींदुमि तव्हांखे तव्हां खे कहिड़ा कहिड़ा मंदर घुमणा आहिनि जीअं त हाणे मुम्बई में त सिद्धि विनायक मंदर आहे हा हिते जुहू में इस्कॉन मंदर आहे उहो बि ॾाढो सुठो आहे रामा कृष्णा जो मंदर आहे कृष्ण जो उते बि घुमाए छॾींदुमि त हिते उन खां पोइ वरी आहे हाजी अली जो समुंद्र जे विच में आहे तव्हां चओ त असां उते बि वञी सघंदा आहियूं

उनजे आसे पासे में जामु सारा नंढा नंढा मंदर घुमण जी जॻहियूं आहिनि त हुते बि असां घुमी सघंदा आहियूं अछा त ठीकु आहे त असां उन हिसाब सां प्लैन करे रखंदासीं त तव्हां खे के केॾीमहिल किथे घुमणो आहे जीअं त हाणे सुभाणे तव्हां अगरि चाहियो त असां बि निकिरी सघंदा आहियूं मुम्बई जा मंदर घुमी सघंदा आहियूं ऐं उन खां पोइ असां शिरडी लाइ निकिरी सघंदा आहियूं रहो त तव्हां खे कहिड़ी गाॾी खपे ए सी गाॾी खपे या नॉन ए सी गाॾी खपे त मुंहिंजी गाॾी त कम्फर्टेबल आहे हूअ त मां खणी ईंदमि त मां पर ॾींहं जो तव्हां खे ॾह हज़ार चार्ज कंदमि ठीकु आहे त तव्हां मुंहिंजी तव्हांजी दोस्त जो नंबर ॾिनो आहे त मां तव्हां खां घटि में घटि नव हज़ार चार्ज कंदमि त तव्हां लास्ट में लास्ट त मां अठ हज़ार उन खां वधीक कम त नथो करे सघां ऐं हू बि मुंहिंजो टाइमिंग हूंदो मां तव्हां खे सुबुह जो सते लॻे खां राति जो यारहें लॻे ताईं घुमाए सघंदमि ऐं हुन खां वधीक थियो त मां एक्स्ट्रा चार्ज कंदमि ठीकु आहे त मां हू तव्हां खे सभु प्लैन ठाहे मोकिलियांव थो ऐं असां पोइ सुभाणे हलो ठीक आ मैडम ठीकु आहे मैडम जय झूले